हम मतलब यात्रीके रुपमे तऽ मतलब बहुत चुनौती एहन एहन रहल हँ जेकि मतलब एक बेर फर्स्टे फर्स्टे हम दिल्ली गेल छलहुँ कमबै लऽ तऽ एम्हरसँ टेलीग्राम गेल जे मम्मी डेड करि गेल हँ आब लिअ एतय बड़का ई एनाइ रहय आब ओहि जगह पर जे छै से टिकट कोना मिलतिए तऽ टिकट पर देखलिए लाइन लागल आब लाइन लागल देखलिए तऽ दिमागमे एकाएक एलय जेकि आब की करबै टिकट मिलय वाला नहि छै नार्थ ईस्ट खुलय वाला छै आ रातिए फोन गेलय दू बजे ढ़ाई बजे दिमागमे एकाएक एलय जे अपनो दिमाग लगेलिए खिड़की लग चलि गेलियै पेपर लयकऽ हम पेपर वाला छी आ पेपरवला छी तऽ टिकट तऽ हमरा भेंट गेलय मास्टरक कहलियै जे पैसो देलियै आ लोकले टिकट चाही नऽ एतना तेजीमऽ रातिए फोन गेलय भोरका ट्रेन पकड़ै छी भिनसरे तऽ कहलियै बस टिकट लेलहुँ टिकट तऽ मिल गेल एलहुँ आब एलहुँ तऽ कएमे चढ़ब फौजीवलामे चढ़ि गेलहुँ ओहिमे एम्हर उम्हर ताबेमे जाउ तऽ ओहिमे एनयसँ निकालि देलक फेर दोसरमे जब ट्रेन खुलय लागलै तऽ ओहिमे गेलहुँ तऽ ओहोमे सीट नहि जगह नहि कतहुँ बसिके तब नार्थ ईस्टके ई हाल रहय कि देखलियै जेकि मतलब एहन कि गेट पर तऽ बैसल रहहुँ ओहिमे जे एतना भीड़ भड़क्का एतय कष्ट आबयमे भेल आ एक तऽ मुसीबतमे रहहुँ